हमारे गाँव में कोई सरकारी सुविधाएँ नहीं हैं हम तीन किलोमीटर दूरी हमको जाना पड़ता है जब कि वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है वहीं पर हमको जाना पड़ता है सभी लोग को जाना पड़ता है और कोई रोड भी बहुत खराब है और कोई सुविधाएँ नहीं है कोई सुविधा नहीं है इसलिए हम लोग जाते हैं पैदल ही जाते हैं क्या करें जाना ही पड़ेगा भाई मजबूरी है तो जाना ही पड़ेगा इसलिए तीन किलोमीटर दूरी पर हॉस्पिटल है गाँव में कोई सुविधा नहीं है अगल बगल और वहाँ से पंद्रह किलोमीटर दूरी वो गाजीपुर हॉस्पिटल है तो वहाँ जिसको जाना है वो वहाँ भी जाता है थोड़ा मोरा हल्का फुल्का बुखार या कोई रहता है तो तिने किलोमीटर दूरी पर जाकर हम लोग के काम हो जाता है अच्छे हो जाते हैं लेकिन जब नहीं वहाँ अच्छा होता है तो गाजीपुर जाना पड़ता है उतना दूरी कोई सुविधा नहीं है कोई साधन सवारी भी नहीं है हमारे रोड पर चलता है रोड भी खराब है लेकिन किसी तरह हम लोग जाते हैं क्या करें अगल बगल तो कोई साधन भी नहीं है अगल बगल कोई हॉस्पिटल भी नहीं है लेकिन अब बीमारी जब होगी तो जाना ही पड़ेगा भाई किसी न किसी तरह जाना ही पड़ेगा